हमरा विचारे हमर जे सभसँ पैघ ताकत अछि ओ शिक्षा अछि शिक्षा अगर आदमीके पास रहै तऽ ओ आदमी बहुत आगे तक जा सकैए शिक्षाके बहुत महत्व छै आओर शिक्षित व्यक्तिके सभजगह आदर मिलैत छनि ताहि दुआरे आदमीकेँ शिक्षित हेबाक चाही तऽ जँ अहाँ शिक्षित छी तऽ अहाँक जे छै से बढ़िआँ स्थान मिलत ताहि दुआरे हमर सभसँ पैघ जे ताकत अछि आओर शिक्षा अछि आओर शिक्षाके बलपर हम बहुत आगे तक जा सकैत छी आओर कमजोरी जहाँ तक कहल जाय तऽ हम बुझैत छी सभसँ पैघ कमजोरी गरीबी होइत छै आदमीके अगर आदमी गरीबी गरीब छै तऽ ओ गरीब ओकरा गरीबी ओकरा लेल अभिशापके बराबरमे छै जे हम कहैत छै जे गरीबी अभिशाप है अमीरी वरदान है तऽ एहि हिसाबसँ सभसँ पैघ ताकत हम बुझैत छियै जे शिक्षा छै आओर सभसँ पैघ कमजोरी जे छै ओ गरीबी छै गरीब आदमीके लेल बहुत काज जे छै से बिना शिक्षाके नहि भऽ पाबि पबैत छै जाहि कारण आदमी कमजोर भऽ जाइत छै ताहि दुआरे आदमीकेँ शिक्षित हेबाक चाही आओर पैसा कमेबाक प्रयास करबाक चाही हमरा हिसाबसँ सभसँ पैघ ताकत शिक्षा अछि हमर आओर पाइ जे अगर नहि अइ गरीबी अछि तऽ ओ सभसँ पैघ कमजोरी अछि